आमचो हो सावयवेरें आनी आसपासचे गांव हे कुळागराचो वाठार ह्या गांवांनी कुळागरां आसात आनी कुळागरां हीं एक कृषीप्रधान शेतीचे एक स्त्रोत जावपाक शकता पूण त्या दिशेन पंचायतीन कांयच सहकार्य कुळागरकारांक ह्या शेतकऱ्यांक करपाक जाय ह्या कुळागरांनी बारीक बारीक टॅंट मागीर लॉकल भाज्यो आनी तेचे पासून केल्ले पदार्थ अशे जर उपलबध्द करून दिले जाल्यार खूब बरें एक नैसर्गीक शेतीचें अशें एक पर्यटन स्थळ जावपाक शकता आणी कृषीप्रधान शेती जी आयज काल खूब फॅमस आसा अशें हें स्त्रोत जावपाक शकता